پرانی دلی کی مشہور اچاری بریانی دیگ کی میری من پسند بریانی ہے مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ اس کے اندر بہت اسپائیسیز بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اور مجھے اسپائسیز بریانی بہت پسند ہے وہ میری فیوریٹ من پسند ڈش ہے میری فیوریٹ ڈشیز میں آتی ہے وہ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے دیگ کی اچاری بریانی